हाँ ऐसी बहुत सी कलाएँ और शैलियाँ प्रसिद्ध हैं मेरे यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सी कलाएँ हैं जो प्रसिद्ध हैं जैसे संगीत नाट्य रंग मंच लोक परंपराएँ प्रदर्शन कला संस्कार अनुष्ठान चित्रकला और लेखन हमारे आस पास के क्षेत्र में ऐसी कलाएँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं प्रसिद्ध हैं शाहपुर क्षेत्र में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मूर्तिकला और चित्रकला बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं यहाँ की मूर्तिकलाएँ और चित्रकलाएँ बहुत बाहर के लोग भी आते हैं देखने के लिए मूर्ति कलाएँ जहाँ यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं उन लोगों को दूर दूर से लोग यहाँ की मूर्तियों को लेने आते हैं खरीदने आते हैं और देखने भी आते हैं आते हैं हमारे यहाँ शो होशंगाबाद क्षेत्र की जो मिट्टी मिट्टी कला है जो लोग वो मिट्टी बनाते हैं मिट्टी से सुराही बनाते हैं मटका बनाते हैं उनका उपयोग भी दूर दूर तक होता है दूर दूर के लोग यहाँ यहाँ के मटके और सुराही खरीदने आते हैं उन लोगों को हमारे यहाँ की मिट्टी और जो यहाँ पे मिट्टी से बने बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कुछ लोग हमारे यहाँ से मिट्टी के बर्तनों लेके जाते हैं और उनका बहुत उपयोग करते हैं और उनका बहुत उपयोग करते हैं वो बताते हैं कि इन ए जे मिट्टी के बर्तन होते हैं और उन उनका पानी पीने से मिट्टी में रखे बर्तनों में खाना खाने से पानी पीने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर उन उनका प्रदर्शन बताते हैं बहुत से लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि उनको भी मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करना चाहिए और जो मूर्तिकला है मू जो हमारे यहाँ की मूर्तिकला जो लोगों को प्रभावित करती है उनकी ये विशेषताएँ हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से बहुत सावधानी से साफ़ सफ़ाई से मिट्टी की कला मूर्तियाँ बनाते हैं बहुत नई नई प्रकार की उनकी रचनाएँ करते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और यहीं पास के बाबरी क्षेत्र में चित्रकला की चित्रकला भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी चित्रकला करते हैं दूर दूर तक हम यहाँ की चित्रकलाएँ फ़ेमस भी होती हैं इसलिए हमारे यहाँ की मुख्य कलाएँ और शैलियाँएँ प्रसिद्ध हैं